औ आंनो मैगङालाय मेरला दङ मुला फान्थाव लाइ आलु सबायबिमा मा मा लांनो गोसो मेरला दङ औ बानलु सामब्राम मोनजोबो गासिबो लांगोन नामा नोङो औ ए

दङ दंनायालाय फियास आलु फान्थाव लाब्रा संजायो गासिबो फान्थावआ सेरसेयाव सललिस थाखा ओमफ्राय सबाय बिमाया सेरसेयाव थ्रिस थाखा आलुवा सेरसेयाव थ्रिस थाखा ओमफ्राय बानलु सामब्रामआ सेरसे सेरसेयाव सरलिस थाखा सरलिस थाखा औ टमेट'बो मोनो आङो लाबोनायालाय बुरजा बुरजा लाबोयो मैगंखौ गासिखौबो बुरजा बुरजा दं औ बिस किजिनि बारो बारनायालाय मेरला मेरला लांनो हागोन बिस किजि बिस किजि दंजोबो गासिबो औ ए औ लांफैनो हागोन लांफैदो औ दे